पृथ्वी नीला ग्रह है जो पृथ्वी ग्रह मुझे इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले मानव जीवन संभव है साथ ही प्राकृति प्रकृति हरी भरी प्रकृति के साथ साथ सभी जीव जन्तु यहाँ पर निवास करते तथा अपना जीवन यापन करते है इसी वजह से मुझे पृथ्वी आकर्षित ग्रहों में से एक ग्रह लगता है